पूर्णियामऽ बहुत बड़ा समस्या छै किआकि वहाँकऽ रोड बड़ी खराब रहैत छै आ बरसातकऽ समयमे भी समस्या रहय बरसातकऽ समयमऽ

हँ ई लोककऽ दिक्कतकऽ थोड़ा सामना करय पड़ैत छै पूर्णिया जिला प्रोपर जे छै घना जिला पड़ैत छै वहां थोड़ा दिक्कत छै कम्युनिकेशनकऽ तऽ बहुत दिक्कत होबय छै आन जान लय हमे सरकारसँ आर वहाँकऽ लोकल नेतासँ हँ की कहैत छै गुजारिश करैत छियै कि ओकरा पूरा ध्यान दै जेकि रोड पूरा बनाबऽ नाली व्यवस्था करऽ जे भी जे भी पानी रहैत छै नाली वाला ओकरा लिअ सम्पूर्ण व्यवस्था करऽ